ہیلو ہاں مجھے سم چاہیے ہاں ہے ہاں آدھار کارڈ ہے ہاں فوٹو بھی ہے ہاں کوئی اچھے اُس میں بتاؤ اور اچھا بتاؤ اور صحیح یہاں تو اور بتا دیتے ہیں کوئی ہاں نہیں نہیں ہمیں کچھ کم کا بتاؤ یہ تو بہت زیادہ ہے تین مہینے والا بتاؤ کتنے کا پڑے گا جی نہیں کوئی بہت زیادہ بتا رہے ہیں تھوڑا کم بتاؤ اچھا اچھا اچھا تین مہینہ کا خرچہ ہوگا بس صحیح ہونی چاہیے یہ دس بہت ہیں ہاں ہمیں سم چاہیے تھی پہلے ہاں کل کل دے دینا ہمیں اچھا اچھا کل مل جائے گی ہمیں ٹھیک ہے اور بتاؤ